टेक्नोलॉजी की उन्नति ऐसी है कि ई ई जो जिस प्रकार से इसमें पहले जो समय लगता था अब ये टेक्नोलॉजी नई नई मशीनें हुई नए नए उपकरण हुए इनके द्वारा आप क्या है कि जैसे कि चार घंटे का काम है घंटे भर में कर लिया जाता है हाँए और हर प्रकार की उसकी क्वालिटी भी मिल जाती है पहले जो अपन हाथ से बनाते थे उसकी क्वालिटी में में विभिन्न विभिन्न प्रकार की तरीकों की विभिन्नता आती थी आज कल जो मशीनी चीज़ से होती है उसकी जो क्वालिटी रहती है कि वे एक ही तरीके की रहती है औ सेम रहती है बिल्कुल एक सी रहती है मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है नई टेक्नोलॉजी में ये है